ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی ہے جو دیونگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور انگریزی کو بھی سرکاری کاموں کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان ایک لسانی اعتبار سے بہت منتو ملک ہے جہاں کئی سو زبانیں بولی جاتی ہیں پر عام طور پر بولی جانے والی کچھ دوسری زبانوں میں بنگالی تمل تیلگو مراٹھی اردو گجراتی ملیالم کنڑ اور پنجابی شامل ہیں ہندوستان کے لسانی تنو اس کی ثقافتی دولت اور تاریخ کی عکّاسی کرتی ہے مختلف ریاستوں میں مختلف زبان بولی جاتی ہے اور یہ تنو ہندوستان کی ثقافت کا ایک اہم حصّہ ہے اس لسانی تنو کی وجہ سے ملک میں مختلف ثقافتی ادبی اور فنون کی شکلیں پروان چڑھتی ہیں جو ہندوستان کے ورثے کی عکّّاسی کرتی ہیں